नमस्कार हमको शीशम की लकड़ी चाहिए था मंदिर बनाने के लिए आपके यहाँ मिल जाएगा मंदिर की अलमारी बनानी थी चार पाँच खाने की चाहिए कौन से लकड़ी के बनाएँगे शीशम की लकड़ी कौन कौन सी लकड़ियाँ हैं आपके पास यह सब लकड़ियाँ अच्छी होती हैं आप यूज़ किए हैं उसको बना कर कभी कुछ मेरा अलमारी कौन बनाएगा आप बनाएँगे लकड़ी दे दीजिएगा शीशम का हम बना लेंगे अपना हाँ लकड़ी दे दीजिएगा हम बना लेंगे कितने दिन में देंगी लकड़ी लकड़िया पूछ रहे कितने दिन में देंगे सात छः दिन में नहीं हमको दो दिन में हमको चाहिए हाँ दे देंगी ना ठीक है कोशिश करिएगा कि जल्दी दे दीजिएगा

और एक अलमारी बनाना हाँ अलमारी भी बनाना था अलमारी कह रहे हमको अलमारी बनवाना था पूजा की अलमारी उसमें माता रानी की

अच्छी लकड़ी दीजिएगा हाँ तो पैसा कितना लेंगे पाँच सौ ज़्यादा नहीं बता रहे हैं अरे कम कर दीजिए साढ़े चार सौ नहीं चार सौ देंगे

नहीं नहीं अब कितने दिन में देंगे जल्दी दीजिएगा

चलिए ठीक है नमस्ते